हम हमलोग देहात में रहते हैं जब छोटे मिस्त्री यहाँ के पेन्टिन्ग करने के लिए गाँव में अपना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वह काम कला वाला करते हैं तो पहले अपने मिट्टी के खिलौने विलौने बनाकर चित्र बनाते हैं फिर धीरे धीरे और उनका जब ज्ञान बढ़ता है तो वह चित चित्र बनाने लगते हैं कहीं गाय का है या बैल का है या भैँस का है इस प्रकार धीरे धीरे जो वह चित्र बनाना है कहीं है पक्षी कबूतर कहीं किसी का बनाने लगते हैं बनाते बनाते जब और ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं तब उनका नाम भी बढ़ने लगता है और वह मशहूर भी होए लग होने लगते हैं फिर धीरे धीरे चित्र चित्र गाय भैँस के अलावा और बढ़े तब वह धीरे धीरे अब मनुष्य मनुष्यों का चित्र भी बनाना शुरू कर दिया जैसे आदमी औरत इस प्रकार बनाते बनाते जब उनको और स्पष्ट हो गए तब उनका नाम भी बढ़ने लगा कि फलाँ मिस्त्री या है जो है मिस्त्री का नाम श्रीराम लेकर उनका नाम बढ़ा तो इधर उधर गाँव घर के आदमी है उनका चित्र बनाने के लिए बुलाने लगे कि हमारे भाई यह चित्र बना दो तो वह धीरे धीरे और उनका हिसाब बढ़ा तो और वह चित्रकारी करने लगे तरह तरह के चित्र तैयार करने लगे जब ऐसा होने लगा तो और उनका नाम बढ़ा तो उनके लिए आदमी बुलाने के लिए कि भई हमारे यहाँ चले आओ फिर धीरे धीरे वह करते रहे करते करते जब उनका काफ़ी नाम बढ़ गया तो शहर के आदमी उनको बुलाने के लिए आए कि भाई हमारे मकान में आप चित्रकारी कर दें कला कर दें तो वह धीरे धीरे बिहार से अपना शहर को चले गए चल चलने लगे वहाँ नौकरी चाकरी करने लगे तरह तरह के चित्र तैयार करने लगे चित्रकारी में उनका नाम ऐसे बढ़ा कि बहुत ज़्यादा उनका नाम हो गया शहर में हर प्रकार की चित्रकारी करने लगे जब चित्रकारी में उनका नाम बढ़ता गया उनका और विकास हो गया तरह तरह के चित्र कला कला कला के तैयार करने लगे और तैयार करते करते उनका काफ़ी नाम हो गया चित्रकारी में चित्रकारी में तरह तरह के चित्र और वह सब बनाने लगे कहीं कहीं राम लक्ष्मण शुत्रुघ्न चारों भाइयों के एक में चित्र बनाया फिर काफ़ी समाज में चित्रकारी का नाम उनका हुआ होते होते वह बहुत बड़े चित्रकार बन गए और चित्रकारी का काम पूरे शहर में करने लगे बहुत बढ़ियाँ नाम उनका हुआ और चित्रकारी में तरह तरह के उन्होंने चित्रकार तैयार किए तैयार करके सब जगह अपना उनका नाम बहुत भारी रोशन हुआ चित्रकार चित्रकला में उनका नाम तरह तरह की दीवारों पर पेन्टिन्ग द्वारा चित्रकारी का चित्रकार बनाकर तरह तरह के चित्र तैयार किए तैयार करने लगे उनकी नौकरी भी काफ़ी बढ़ गई बनाते बनाते उनका ऐसा नाम हुआ कि वह सरकारी भी जॉब करने लगे और वह चित्र चित्र चित्रकारी में उन्होंने बहुत बढ़ियाँ बढ़ियाँ जैसे चित्र चित्र चित्रकला में उनका नाम बहुत बढ़ियाँ रहा और शहर में जाकर बहुत बढ़ियाँ चित्रकारी का काम करते रहे इसी प्रकार उनका बहुत बड़ा उनका नाम हुआ और कुछ कहें इसी प्रकार वह बढ़ते चले गए और काफ़ी उनका नाम रोशन हुआ